جی ہاں میں نے اس خالصتاََ کھانے کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کیا ہے مثال کے طور پر دہلی کے چاندنی چوک میں بہت زیادہ لذیذ چھولے بھٹورے ملتے ہیں میں وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کئی مرتبہ جا چکا ہوں اس کے علاوہ پرانی دہلی کے جامع مسجد علاقے میں مصالحے دار نان ویج آئٹم ملتے ہیں ان جیسا ذائقہ مجھے دوسری جگہ اور کہیں نہیں ملا جیسے کہ اسلم کا چکن کالے بابا کے کباب اور قریشی کے کباب وغیرہ اس کے علاوہ بریانی بھی اچھے سواد کے ساتھ وہاں پر ہمیں مل جاتی ہے اس کے علاوہ جعفر آباد کے علاقے میں بھی نان ویج کافی اچھا ملتا ہے جیسے کہ کباب ٹکہ برگر پیزا پیٹیز وغیرہ